नोंहा मा मा फ्रुट फिथाइ सामथाय दं औ बे दामफोरा कि जि बेसे कि जि आव बेसेबां औ फ्रेस ना मालआ

र' र' बेनालाय कि जि बेसेबां अ' ओंफ्राय मा मा फिथाय दंबावो होन्दोंमोनला थाइजौ दंना थाइजौ आ फ्रेस जागोन नामा अ'ओम ओम अ' ओम औ कि जि बिसिबां होनदोंमोनलाय थाइजौखौ औ माने आं लानो सानदोंमोन आरो थाइजौखौहाय

औ सेरसे लानोसै नामा सेरसेआव बेसेबां जागोन होनदोंमोन थु मिनिटस जाबाय दे जागोन होनबालाय